आदोगाद पुलीस पंचायतीचे किंवां मामलेदाराचे जे काम करपी लोक आसा तांच्या बाबतींत म्हजो असो कांय अनुभव ना म्हणजे जशें की भ्रश्टाचार बीन पूण बाकीच्या लोकांचोय व्हडलो मत तांच्या बद्दल बरें ना